बागबानीमे हमसब अपने केरा लगबै छी अहाँ सबके कहलहुॅं जे कोबी लग अथी गाछ बृक्ष लगा कऽ फल फूल जे होइया हमरा सबके से अपने लगा कऽ हमसब अपना उपयोगमे आनै छी हमसब इएह हमसब लगबै छी करै छी